जोङो गगा मोनोबा मा खालामनो डक्ट'र बायदिसिना मोनस्लाबाबा जोङो संख्रि साहा फुदुंनानै लोङो बिदिनो बायदिसिना जाब्रां जों भुटाननिफ्राय लाबोयो जाब्रां अरुनाचलनि लाबोयो बेफोरखौ जोङो फुदुंलाबायनानै जायो सामब्राम बाथोन जायो जोङो गलमरिस फुदुंना जायो गगा मोनबा आरो जन्दिस निम'निया जाबा जोङो जन्दिसाव जन्दिस मुलि मोनो आरो जारि जानांगौ जायो जारिबा बांसिन हामो बिदिनो जन्दिस दङ गगा मोननायाथ' थाखायोखा आरो गेस्ट्रिकआथ' मानसिनाव थाखायोखा जों बेफोरखौ जायो आरो गावलियाफ्रावनो जायो नै डक्ट'रखौ मोनस्लाबा जों डक्ट'रफोरखौ इमारजेन्सि मोना डक्ट'रफ्रा जोंना साननि नौता दसतायावसो खुलियो जों बेफोरखायनो गावनो गाव माबा मोनसे उफाय खालामनानै जानांगौ गोनां जायो गावखौनो गाव देहाखौ फोसाबनांगौ जायो दा नै दैज्लां बोथोर अखा सिजानांगौ माइ खेति खालामनायाव आलि दाननायाव मानायाव अखा सिजानानै जोंहा गगा मोनगोन देहा ख्रु ख्रु मोनगोन मोदोम सागोन बिदिनो जोङो गावनो गाव बायदिसिना प्रडाक्टखौ खालामनानै जों जायो आरो माने जोंनि गावनो गाव प्रडाक्टखौ खालामनानै जानांगौ गोनां जायो जोङो बिदिनो हाग्रायावबो मुलि सुलि मुलि बायदिसिना नागिरो बायदिसिना जों जगान नागिरनानै जों जायो बिदिनो उफायथ' गैया डक्ट'रखौ मोनस्लाबा डक्ट'रफ्रा मालाय आदत्ता नौतायाव सिखारोबा जों हाजिरायाव सात्तासो सात्तासोआवनो ओंखारो जों मुलि मोना बेखायनो जों खामानि मावनो थांबा माबा मोनसे हाग्राफोर नुयोबा बे मुलिया हामो होनबा बेफोरखौनो जों फुदुंलाबायनानै फुदुंनानै लोङो जोंनि देहाखौ जोंनो नायो स्ट्रं खालामो डक्ट'रफोरखौ जों बारा आसा खालामा जों खामानि मावनानै जाग्राया डक्ट'रफोरजों जोंहा डक्ट'रनाव थांग्रा मेडिकेलाव थाङोबा जोंहा खमबाबो दस बार' हाजार थाङो जोंहा बिदिनो हेल्ल' जोङो डख्थ'रखौ आसा खालामबाय थानो हाया जों खेतियक मानसि मेडिकेलावबो थांस्लाबनो हाबाय थाया मा खालामबावनो मेडिकेलाव थांनांगौ जों बरन'गावआव थांनांगौ सोरकारि मेडिकेलाव जोंना बेयाव सोरकारि हस्पिताला ओरैनो माबाल'सो थुनो फैयो ओरैनो भेक्सिन बे गथ'फोरनि भेक्सिनाल'सो फैयो आसलि मेडिकेल गिदिर गैया जोंनि जायगायाव ओंखायनो जोङो गाव गावबा गाव बेबस्ता खामनानै लानांगौ गोनां जायो आरो जोङो थिक बिदि आरो